हैलो हां जी ओह् में नां थुआढ़े इद्धरुं इक दाल मक्खनी ते नान मंगवाए हे ते में दिक्खेआ नी में अड्रैस गलत पाऊ उड़ेआ उत्थें अपना पता घर दा ते हून में मसां दिक्खेआं में इ'यां चेक करा दी ही ते मेरे बच्चें आक्खेआ कि तुसें ते अपने घर दा पता ही गलत पाऊ उड़ेआ ते इ'यां मुश्कल होई जाना उनें गी पता नी चलना कुत्थें आना कुत्थें नी आना ते में इसी नंबर उत्ते काल कीता ते उनें गी आखेआ कि तुस करू उड़ो ठीक हून में इत्थें ते करी नी सकदी मि इन्ना मिगी इन्ना फोन चलान बी नी आंदा ते तुस में तुस ओनू उत्थै ई ठीक करी उड़ो अपने जित्थें बी तुस करदे जिन्नै बी देना आना उसी स्हेई मेरा घर दा पता स्हेई दस्सी उड़ेओ ताकि उसी मुश्कल नी आवै आने च में तदें तुआनू काल करने दी कि तुस दिक्खी लैएओ इक बार उसी दस्सी उड़ो जिसी बी तुसें भेजना रुट्टी कन्नै ठीक ऐ दस्सी उड़ेओ ताकि उसी मुश्कल नी होऐ इ'यां भटकती सड़कै च भड़कता रौह्गा इ'यां मुड़ा खज्जल होई जाना उन्नै इयां कुत्थें होर पुज्जी जाह्ग केह् फायदा ओह् अड्रैस ई पता नी कुत्थुं दा पेदा ते में इ'यां रिहाड़ी रौह्न्नी आं ते ओह् भगवती नगर दा पाए दा ओह् ते पुट्ठी साइड होई जाना उसी ते इ'यै तुआनू ऐ कि तुस उसी इक बार दस्सी उड़ेओ ओके जी